ہاں میں نے ایسی کتاب پڑھی تو ہے میں جو ہے تو بحیثیت ایک استاذ کے پڑھا رہا تھا ہاں کلاس کے اندر تو جو سبق میں بچوں کو پڑھا رہا تھا جو لیسن پڑھا رہا تھا اس میں ایک چیپٹر تھا انگریزی کا تو اس میں جو چیپٹر تھا جو سبق تھا وہ ڈراما تھا ایک مطلب ڈراما لکھا ہوا تھا اس میں ایک کیریکٹر تھے مختلف کیریکٹرز تھے تو اس میں جب ڈرامے کا جو تھیم تھا وہ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کو پڑھنے سے مجھے ہنسی آئی تھی اس چیپٹر کو پڑھنے سے مدرسٹے نام تھا اس کا جس میں ایک مسز فیکچرلڈ ہوتی ہیں اور اور مسز پیئرسن ہوتی ہیں مسز پیئرسن بڑی ہی سلجھی ہوئی عورت ہوتی ہیں اور مسز فیڈ فیڈچیرل جو ہیں بولڈ ہوتی ہیں اور وہ مسز پیئرسن سجنیدہ ہوتی ہیں تو گھر میں وہ جو ہے تو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے کام نہیں ہوئی اتنا الجھی رہتی ہیں کہ ان کو اپنی لیے سوچنے اور کچھ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تو مسز فیڈچیرل ان کو جو ہے تو کہتی ہیں کہ مطلب اس کو بدلنا ہوگا یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے گھر میں تو آپ تھوڑا سا مطلب احساس دلائیے کہ آپ بھی ایک انسان ہیں آپ کی بھی ضروریات ہیں آپ کے بھی کچھ خواہشات ہیں تو اس میں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کی روح چینج کرتی ہیں مطلب مسز فیڈچیرل کی روح مسز پیئرسن میں اور مسز پیئرسن کی روح مسز فیڈچیرل میں تو دونوں ایسے اس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہیں اور مسز فیڈچیرل جو ہے اب ان کے پریوار والوں کو سدھارنے کے لئے ایسا کرتی ہیں اور مسز پیئرسن کو جو جو ہے تو وہ چلی جاتی ہیں اپنے وہاں مسز فیڈچیرل کے وہاں اور مسز فیڈچیرل یہاں رہ کے ان کے بچوں اور ان کے شوہر کو کے رویوں کو تبدیل کرنے کے لئے ان سے جو رویہ اختیار کرتی ہیں اور جو وہ ڈرامے کا سین ہے اس سے مجھے ہنسی آئی تھی